लोक कहै छै खेलला से कि होइ खेलला धूपला से देहके खून चालू रहै हइ फुरती रहै हइ श्वास ठीक रहै हइ अच्छा रहै हइ हौला रहै हइ देह दिमाग कम चलै हइ भेल एकदम खेलला धुपलासँ खुशी मोन रहै हइ एकदम फ्रेश रहै हइ देह एकदम दौड़धूप केलक देह चङ्गला रहल अच्छा रहल बुद्धि दिमाग सबचीज दसगो पाँचगोमे खेललक धुपलक खूब अच्छा रहै छै खेलला धुपलासँ चंचल दिमाग बनै छै अच्छा बनै छै सबचीज ओहिलए धिआपुता पाँचगो सातगोमे खेलधूप केलक अकिल बुद्धि बढ़ल चंचल दिमाग भेल फरहर रहल देह शरीर अच्छा ठीक रहल ओहीलए खेलधूपमे लोक जाके किछु देर मोन अथी केलक दौड़धूप खेलधूप कऽ के एकदम फ्रेश रहल चंचल हल्ला दिमाग रहल एकदम भेल वएहलए खेलधूप सब दुइगोटा करैमे लागल छै धिआपुता वएहलए बेसी